नमस्ते कहिए क्या चाहिए दूध हमारे यहाँ तो कई प्रकार के हैं गाय के हैं भैंस के हैं बकरी के हैं के

दूध में पानी तो नहीं मिलाया जाता है पर तो पानी नहीं पड़ता है भैंस का दूध साठ रुपया किलो है गाय का दूध जो है पैंसठ रुपया किलो है बकरी का दूध अस्सी रुपया किलो है हाँ अगर पैसा उचित देंगे तो दूध में पानी नहीं रहेगा अगर पैसा उचित नहीं देंगे तो उसमें पानी ज़रूर पड़ेगा इसलिए तो सारे सामान जो हैं खाने वाले पशुओं को महँगा है तो भई उनको खिलाने का जो चारा है महंगा है दूध महंगा नहीं बिक पाएगा सस्ता बिकेगा कैसे इसलिए इसलिए दूध जो है महंगा हमाई बूढ़ी भैंस ले गाय का दूध उचित रेट का मिलेगा लेकिन ई है कि रेट बहुत कम का नहीं मिल पाएगा अगर कम का रेट का होगा तो उसमें ज़रूर पानी होगा उचित रेट दीजिए बिना पानी का दूध दिया जाएगा कोई भी किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं करेगा वह भाई तो सीमित है कितने ग्राहक लोग रेट होते जिसको जिस रेट का सस्ता पड़ता है उस रेट का मिलता है देखिए रेट क्या ही होगा दूध अच्छा है देसी गाय का सबसे बढ़िया लेने के लिए ई है कि रेट से चाहिए मिले औ उसका क्या चाहिए कैसा बकरी का क्या हमारे यहाँ बकरी का गाय का दूध मिलेंगे तो गाय के दो प्रकार के दूध हैं एक जर्सी गाय का है एक देसी गाय का है देसी गाय का दूध जो है महंगा है जर्सी का दूध सस्ता है तो कौन सा चाहिए तो वह ठीक है अब जब आपको आवश्यकता हो आप आकर के लें लेकिन इसके लिए आपको पैसा दूध लेते समय ही देना होगा यह नहीं कि आज ले जाएँ कल देंगे देखिए दूध का पैसा रोज़ का रोज़ होना चाहिए पशुओं को चारा देने के लिए पैसा रहेगा तभी चारा मिलेगा नहीं तो कैसे मिलेगा ने इसलिए नमस्कार